जोंनि गामियावथ' लान्दाङै खिनाया सरासनस्रा मोन नाथाय बाव जोङो मोनसे उसुबिदा मोनो जेरै हाग्रा बंग्राफोराव खिनायाव जोङो एसे हाग्राबारियाव माबाफोर जिबौ जोला मोन बारस'जालाबायनाय एखम्बा दिनावनो जोङो हासलाबै थांनायाव माबा रजं गाफ्लांनाय बे रजं गाफ्लांनानै जोङो डाक्टारनाव थांनानै फैसा खरस जानाय आरो जोङो बाव थांनानैनो हाग्राबारियाव थांनानै खिनायाव लानदाङाव खिनायाव गामिनि बे सरासनस्रा होनना लाजायो बे सरासनस्रा जोङो बयबो गामियाव उन्दैनिफ्रायनो लान्दांआव खिबाय दाथ' रावबो खिला दा न' नआवनो बयनाबो टयलेट एबा फायखाना जाजोब्बाय आरो उसुबिदाया दैलां बोथोराव लान्दांआव खिनायावथ' लेवार बाजानाय दैलि दैथे हाब्रुारि जेनेबा आथिङाव लेवार बाना फैनानै थै गबाय थानाय आरो बे लान्दांआव खिनायाव अखा सिजानाय जायगा लान्दांआव खिनायावथ' अखा सिजाखायो बयबो लान्दांआव खिनाया दासिम्बोथ' सलियो नाथाय सोरबा सोरबा हास्लाबैयाव बबेयावबा लान्दांआव खिनांगौ जायो जेरै बहाबा बेरायनो थांनायाव हास्लाबथारै लान्दांआव खिनाया आजिखालि बेथ' कमनखासै हम्बा जोङो बावबो उसुबिदा थायो आलदा गामियाव मा थागोन मा मायाखौ मिन्थिया अबेबा खनानिफ्राय माबा ओंखारबोबा बेखौबो बेखौ उसुबिदाफोरबो जेरै लान्दां जायगायाव खिनायावथ' मेल्ला उसुबिदा दं